किसान जाम तरीक़े सां खेती कंदा आहिनि पहिरीं हू खेत पाणि सिचंदा आहिनि पोइ त पहिरीं उहे खेत पाणि सिचंदा हुआ पोइ प्राणी इस्तेमालु कंदा हुआ ऐं हाणे जे ज़माने में किसान ट्रेक्टर इस्तेमालु कंदा आहिनि अॼुकल्ह जाम सहूलियत थी वेई आहे हुननि लाइ फ़सल उगाइण लाइ सिंचाई खां पोइ किसान बीज पोखंदा आहिनि व तरह तरह जा बीज पोखंदा आहिनि रोज़ ध्यानु सां पाणी विझंदा आहिनि की बिज सुके न फ़सल जो पशु पखी खां ध्यानु रखंदा आहिनि रोज़ टाइम सां दवाइयूं विझंदा आहिनि की जीव किटाणू फ़सल जो नुक़सानु न करे अॼुकल्ह किसान खे सरकारि जाम सहूलियत ॾेई रखी आहे सरकारि उन्हनि खे इहा सहूलियत ॾेई रखी आहे की बैंकुनि मां लोन उन्हनि खे पैसा उन्हनि खे जो घटि वधाई थी थिए जाम आसानी सा घटि रेट में बैंक उन्हनि खे सहूलियत थी ॾे घटि रेट में घटि इंटरस्ट में उन्हनि खे लोन थो मिले सरकार उन्हनि खे इहा बि सहूलियत ॾिनी आहे की हुननि खे बिजली जी सेवा पाणीअ जी सेवा बि घटि रेट में मिलनि मिलंदी आहे अॼुकल्ह सरकारि किसाननि खे फ्री में दवायूं बि थी ॾे किसान जाम तरह जी फ़सल उगाईंदा आहिनि जीअं चावर कणिक मूंग दालूं गन्ना किसान ई त आहे जंहिंजी महिनत सा असां हिते सुख सां रोटी था खाऊं चैन सां रोटी था खाऊं उहो डींहुं राति पसीनो था वाइनि महिनत था कनि ऐं असां इते खाधो ज़ियान था करूं इहो जाम ग़लति गाल्हि आहे हिन लाइ अॼु खां पोइ कॾहिं खाधो ज़ियान न करो सुख सां जो थो मिले हथु जोड़ी करे किसाननि खे यादि करे भॻवान खे यादि करे खाओ इहे किसान असांजा कर्ता धर्ता आहिनि